میرے ماموں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے بی اے ایم اے جغرافیہ میں کیا ہے انہوں اور وہ اپنی تعلیم سے کافی فیض یاب ہوئے ان کی ان ان کا نیچر اور ان کی ان کے طور طریقے ایک تعلیم یافتہ شخص کی طرح ہیں وہ ہم سب کے لیے ایک انسپریش انسپریشن ہیں ان سے ہم لوگ اپنے کیریئر کے لیے کاؤنس کیریئر کاؤنسلنگ کرتے ہیں وہ بہت اچھے انسان ہیں انہوں وہ ابھی اپ اپنے سبجیکٹ اپنے سبجیکٹ میں ٹیچر ہیں